हा अंकल मां नीरज थो ॻाल्हायां अहमदाबाद मां मां आयल आहियां महाराष्ट्र में त मां महाराष्ट्र जो खाधो ॾिठो आहे कि भई जाम सुठो हूंदो आहे त तव्हां अॼु सुबुहु जे खाधे में छा छा अवैलेबल अथव हा हा त मूंखे तव्हां ॿुधायो असां अठ ॼणा आहियूं त मां ॿ ॿार आहिनि ॿ बुज़ुर्ग आहिनि जी बाकी चारि ॼणा वॾा आहिनि ॿियो दालि डोडो वग़ैरह मिलंदो सुबुहु जे टाइम में ठीक आहे हले त चारि प्लेटूं तव्हां दालि डोडो ठाहियोसि ऐं पंज प्लेटूं खनि तव्हां ॾही कोकी पाराइ इहो ठाहियोसि ऐं हुन खां पोइ ॿियो छा ॿुधायव तव्हां सुबुहु में दालि पकवान तव्हां टे प्लेटूं पार्स टे प्लेटूं दालि पकवान कजोसि ऐं ॿारनि जे लाइ थोरा पकोड़ा तरजोसि ऐं बुर्ज़ुग लाइ ख़ाली दालि रखिजो भई बुर्ज़ुग कींअं खाईंदा ख़ाली दालि ऐं कोकी हूंदव न तव्हां वटि बसर वारी हा उहा कोकी तव्हां बुर्ज़ुगनि लाइ चारि पंज एक्सट्रा ई पचाइजो वधीक ई पचाइजो ऐं शाम में मिर्च वधीक तीखा न हुजनि जीअं ॿार ऐं बुर्ज़ुग ॿई खाई सघनि ऐं वॾा बि खाई सघनि देसी घीअ में बटर में अधु देसी घीअ में टे खनि तव्हां देसी घीअ में कयोसि ऐ ॿ खनि तव्हां बटर में कयोसि हा हा अलॻि सां न न जी जी अलॻि सां ई करे ॾिजो दालि अलॻि पकवान अलॻि जी हिन करे उहो ई मूंखे तव्हां जे हिते महाराष्ट्र में ख़बर हुई की तव्हां होटल सुठो आहे त हिन करे मां बि हिते ई आयुसि ऐं हितां जो नालो जाम ॿुधो आहे इएं कीअं मां हाणे चारि ॾींहं हिते ई रहियल आहियां हिन करे मां सोचियो की भई तव्हां खां पुछां जी शाम जो नाश्ते जो बि ॿुधाइ छॾियो छा छा अथव इडली मेदु वड़ा आहिनि छोला पेटीस बि आहे ठीक आहे न हले त तव्हां मूंखे पहिरों सुबुहु मूंखे ॾेई छॾियो इहो पहिरों ऐं पोइ शाम जो मां शाम जो तव्हां खे ॿुधाइ छॾींदीमांव की मूंखे छा छा खपे इडली मेदु वड़ा खपे डोसो खपे ओके हा हा सेठि थैंक यू